नमस्ते

कहाँ पे अच्छा ठीक है आ जाएँगी उसका तो दस हजार से स्टाटिंग है आपको जैसे अच्छी वेराइटी फोटो चाहिए एच डी चाहिए तो उसका और पैसा हाँ हाँ है पर उसका पैसा और बढ़ेगा ठीक है हाँ आ जाएँगे ठीक है मैम हम बता देंगे अपने शादी तो आपके घर से बाहर हो रही है तो हम लोगों को तो वहीं पे रहना पड़ेगा ना तब हम लोग क्या बार बार आएँगे जाएँगे तो वही पे रहेंगे हम लोग पाँच लोग आएँगे साथ में हाँ हाँ पाँच लोग आएँगे हम लोग साथ में रहेंगे देखिए आपको हाई क्वालटी हाई ब्राइटी का बेराइटी की चाहिए तो पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा बीस हज़ार तक

जैसे कि हल्दी पे रहेगा मेहँदी पे रहेगा संगीत पे रहेगा तो हम लोग बताएँगे कि आप ऐसे पोज़ दीजिए ऐसे करिए यहाँ पे ऐसे पोज़ दीजिए वहाँ पे ऐसे पोज़ दीजिए तो हम लोग बताएँगे कि ऐसे से करके यहाँ पे ऐसे करिए वहाँ पे ऐसे करिए तो हम लोग फोटो उसका शूट करेंगे इस्टेज पे कैसे रहेगा हल्दी पे कैसे रहेगा मेहँदी पे कैसे रहेगा संगीत में वीडियो फोटो नहीं नहीं नहीं नहीं हमारे यहाँ नहीं होता हमारे यहाँ नहीं होता है ऐसे अब जो हम लोग जैसे आप भी बताऍंगी तो हम लोग वैसे भी फोटोशूट करेंगे हम लोग भी बताएँगे शूट का जी तो टाइमिंग कितनी है आपके यहाँ ठीक है ठीक है हम लोग को रहने की व्यवस्था चाहिए सोने की पाँच पाँच लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ से ठीक है नमस्ते